राज्य स्वास्थय सेवा लाइ घणेई गंभीर बिमारियुनि खे सरकारी बीमा योजना सां जोड़े रहिया आहिनि हाणे सरकार जीअं प्रायोवेट अस्पतालुनि खे सरकारी अस्पतालुनि सां जोड़े छॾियो आहे जंहिं सां स्वास्थय सेवा में घणेई फ़ाइदो मिलियो आहे ऐं वॾनि में वॾनि बिमारियुनि जो इलाजु थींदो आहे जीअं सरकार हीउ घणेई योजनाऊं कढियूं आहिनि बीमा योजना चिरंनजीवी योजना आयुष्मान योजना अहिड़ी घणई योजनाऊं कढी करे राज्य में स्वास्थय सेवा लाइ वॾो क़दमु खंयो आहे